جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ کیسے ہیں مرتضی بھائی ہاں گھر پہ ہیں جی کیا ہو رہا ہے ارے ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے یار میں نے ابھی کل ایک آنلائن کپڑا کرتا پجامے کا منگایا تھا ہاں اوہو کیا چیز ہے قسم سے ایک دم ملائی کے جیسا کپڑا ہے ایک مٹھی کا ہے بالکل سمجھا نا ہاں حالانکہ آنلائن میں تو بڑا آدمی کو تشویش ہوتی ہے ہاں جی جی ہاں وہ کہ پتا نہیں کیا دکھا رہا ہے کیا بھیج کیا دے گا لیکن نہیں بھائی بڑا سچا آدمی تھا ہاں وہ جو دکاندار تھا بڑا سچا تھا اور جو اس نے دکھایا ہاں بہت عمدہ بہت عمدہ جی اس نے کہا کہ اس میں دانا وغیرہ بھی نہیں نکلے گا جتنا اس کی واشنگ ہوگی اتنے ہی یہ سافٹ ہوگا اور بہتر اس کی شائننگ ہوگی تو ہم چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کو بھی پسند ہو ہاں اگر ایک بار دیکھے نا جی جی آج اس کی سوچ رہا تھا کہ کٹنگ کر لوں اور کل جمعہ کا دن ہے اس کو بنا بھی لیں تاکہ جمعہ کی نماز اسی کپڑے کو پہن کر کی جائے ہاں ہاں آپ کے پاس اگر وقت ہے تو ابھی آئیے دکھاتے ہیں جی نہ ہوگا تو وہ کرتا پاجامہ ایک ہی کا ہے ہاں ساڑھے پانچ میٹر ہے جس کا ڈبل عرض بھی ہے اور نہ ہوا تو پاجامہ کا دوسرا کا خرید لیں گے اور دونوں بھائی اسی میں سے بنا لیتے ہیں کرتا ہاں آئیے نا آئیے نا بہت عمدہ کپڑا بھائی بہت عمدہ آپ اگر آئیے گا تو میری اور ہمت افزائی ہوگی کیونکہ آپ کو اچھا خاصا تجربہ ہے کپڑوں کا جی جی اچھا اچھا اچھا ہاں چائے پی رہے ابھی چائے پی کے آ رہے ہیں فوراً ہاں ہاں ارے بڑے بڑی خوش نصیبی ہے میری جو آپ آنے کے لیے تیار ہو گئے چلیے ٹھیک ہے ہم انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ السلام علیکم و رحمتہ وبرکاتہ